हमर क्षेत्रके लोक तऽ अपन मातृभाषा मैथिली बाजैए मैथिली बड़ नीक भाषा अइ बड़ सुन्दर भाषा अइ सब मैथिलिए बाजैए हमर क्षेत्रके लोक